ٹیکنالوجی نے ہم لوگ کو بہت آج کل میں آسانی سویدھا ہو گیا ہے ٹیکنالوجی سے ہم لوگ بہت سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں کہیں مطلب جیسے جانے کا ہوتا ہے تو ہوٹل کا روم بک کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ ٹیکنالوجی سے ہی روم بک کر لیتے ہیں ہوٹل بک کر لیتے ہیں کھانے کے لیے آڈر کر دیتے ہیں ٹیکنالوجی آج کل میں بہت ہی اچھی چیزیں ہے بہت آسانی ہو گئی ہے ہم لوگ کے لیے ٹیکنالوجی بہت آسان سارے کام کو کر دیے ہیں ہم لوگ گھر بیٹھے ہوم ڈلیوڑی منگوا لیتے ہیں کچھ کھانے کے لیے آڈر کر دیتے ہیں جیسے پیزا برگر یہ لوگ ہم لوگ کے باہر میں ملتا ہے گاؤں میں تو نہیں ملتا ہے تو ہم لوگ آن لائن کر دیتے ہیں تو ہوم ڈلیوری ہو جاتا ہے باہر باہر سے آ جاتا ہے ٹیکنالوجی اتنی اچھی چیز ہے مہمان نوازی کے لیے تو کیا بتائیں جیشے کوئی مہمان بھی آتا ہے تو ہم لوگ کو ٹائم نہیں لگتا ہے ہوم ڈلیوری آ جاتا ہے آڈر کر دیتے ہیں ہوم ڈلیوری آ جاتا ہے ٹیکنالوجی کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ بھی کم ہے شکریہ ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے بہت ہی مہمان نوازی کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے بہت ہی ہمیں خوشی ملتی ہے اس چیز سے جتنی بھی تعریف کی جائے ٹیکنالوجی کی کم ہے